ओं हेल' बायद' आं नै औवाबारि गामिनिफ्राय बुंदों माने मानसिया मेलेरिया जानानै दंङ मानि गोजांङो गोजांङो आरो गुजुयो बेखौदा मा खालामनाया मोजां ओरैनो

आंङो सानदोंमोन मानि नोंथांनिसिम लांनोसै नामा सानदोंमोन आंङो दा बायद' मानि मानसियादा गोजांनायानो बारा जाथारदों मानि बारा जादों खाथियावबो गैया गामिना खाथियाव ड'क्टर गैया ओंखायनो नोंथांनिआव फन खालामनाय जादोंमोन आरो

दे दे होमबालाय बायद' दे हामबायसै दे